डाक्टर साहब नमस्ते औ डाक्टर साहब नमस्ते

अरे दिक्कत पड़ रही है आपकी कहाँ है आपकी डाक्टरी किधर है अच्छा लखनऊ में मेरी तबियत बहुत ख़राब चलती है ए साँस ओंस की थोड़ी दिक्कत और पैर भी दर्द करता है चल नहीं जाता है कोई ऐसा दवा लिख दीजिए दे दीजिए कि ताकि अच्छा हो जाए मेरा पैर यह साँस ओस इसका कोई इलाज है हाँ तो आप अपना फीस बताएंगे तभी तो हम आएंगे अरे पैर तो आ रहा है छः सात महीना से हाँ और साँस भी फूल रहा है यह हमको लग रहा है कि आठ नौ महीने से साँस का भी दिक्कत हो रही है हाँ हाँ खाँसी थोड़ा थोड़ा आता है कफ तो नहीं है जैसे वैसे सहलाकर खाँसी आ जाती है साँस की वजह से हाँ तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप कोई कफ सीरप अच्छे से दवा ओवा आप देंगे तभी तो हम आएंगे अपना फीस बताइए कितना आपका फीस है हाँ हाँ दिक्कत तो है मेरा पैर दर्द करता है शाम को मुझे सोती हूँ तो बुखार आ जाता है और यह साँस भी फूलता है सर भी दर्द करने लगता है हाँ इसी में दिक्कत है इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आप अपना फीस ओस बताइए और आप अपना डाक्टरी का पता ओता बताएंगे तभी तो हम आएंगे हाँ दवा गाँव में तो ली थी लेकिन दवा से कोई अच्छा नहीं है कोई फायदा नहीं है हाँ तो तो सोच रही हूँ कि आपके यहाँ से दवा लूँ आपका ही दवा करूँ अच्छा ठीक है तो आप कफ सीरप भी देंगे अच्छा ठीक है ठीक है दवा कराऊँगी आगे पैर का भी दवा और यह साँस का भी दवा दोनों का दवा आपको देना अच्छा ठीक अच्छा ठीक है आप नौ बजे सुबह में